तव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ जे बारे में कुझु ॿुधायो मां ज़िंदगी जे बारे में तव्हांखे ॿुधाया थो त असां अ सिंध में असांजा जेका पुरखा हुआ उअ पाकिस्तान में रहंदा हुआ सभिनी खां पहिरियां हो उता आया त ॾाढी परेशानी में आया त उअ सभिनि खां पहिरियां अजमेर में आया और अजमेर में मुंहिंजा चाचा ऐं मुंहिंजा दा दादा हे सभु हुते अजमेर में आया त अजमेर में अ खां पोइ वरी मुंहिंजो वॾो जेको चाचो हो उहो पंहिंजे कमु धंधे जे लाइ अ निकिरी करे ॿिए शहर में फिरोजाबाद में पहुता फिरोजाबाद में कमु धंधा कयऊं काफ़ी अ सुठा हलिया कमु धंधा त अञां हुनखां पोइ वरी छा थियो पोइ वरी उन मूंखे मुंहिंजो मुंहिंजो जनमु कानपुर में थियो मुंहिंजी मदर जी तबियतु ॾाढी खराबु रहंदी हुई उअ वरी गुजारे वई त असां इते नानी वटि रहणो पियो और थोरी बहुत पढ़ाई फिरोजाबाद में कई थोरी कानपुर में कई त बचपन त असांजो ईअं थोरो परेशानी में रहियो ऐं पोइ वरी असां हिते कानपुर खां वरी शिफ्ट थी वियासीं हिते आगरे में आगरे में अची करे वरी असां पंहिंजी फुफी जे घर में रहियासीं हुते असांजी पढ़ाई हली त पढ़ाई मां इस्कूल जी पढ़ाई कई हुते दोस्ती वोस्ती बि रांदि कंदा हुआसीं अ ॿियो जेको आहे ऐं कॉलेज बि पढ़ाई इंटर पढ़ाई पढ़ी करे पोइ मां न अ नंढे हूंदे जी मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाया हिकिड़ी मां सते क्लास में पढ़ंदो हुओसि तॾहिं खां वठी मोंखे शौंक़ु हो की कंहिं दुकान ते कमु कयां मां त दवाउनि जो दुकानु हो हुते मां रोज शाम जो वञी वेहंदो हुओसि ऐं धीरे धीरे एतिरो सिखी वियोसि की मां त बिल पूरी दुकानु संभालण लगोसि त वरी प पढ़ाइयूं कयूं पोइ धीरे धीरे बाई चांस मूंखे कॉलेज में हुनमें डिप्लोमा में बि मूंखे फार्मेसी जो कोर्स मिलियो मां उहो कोर्स कयो कोर्स करण जे तुरंत कोर्स करे तुरंत पूरो थियो त मुंहिंजी नौकिरी लॻी वई देहरादून अच्छा मुंहिंजे फादर जी तबियतु ठीकु न रहंदी हुई त मां उन्हनि खे रिक्वेस्ट कई भाई मां एतिरी परे नौकिरी कया थो मां वरी अची न सघंदुसि जल्दी जल्दी त उन्हनि मुंहिंजी रिक्वेस्ट मञी त मूंखे नौकिरी हिते नज़दीक में अलीगढ़ में ॾिनऊं मां हुते पंहिंजी ड्यूटी कई ऐं रोज गांव में ड्यूटी लॻी त परेशानी त ॾाढी हुई अकेलो रहंदो हुअसि खाधे पीते जी परेशानी ॾाढी दिक़तू हुइयूं पर वरी शाम जो वरी मां थोरो शहर पासे हली वेंदो हुओसि ऐं नौकिरी में ॾाढी समाज सेवा कई माण्हुनि जो ध्यानु रखियो ॾाढो त वरी ॿियो असां वरी ट्रांसफर थियो मुंहिंजो हुता हिकिड़े गांव मां वरी ट्रांसफर शहर में थियो हुते असांजा सिंधी मिली विया सिंधी सोसायटी हुई त हुनमें असां सिंधी पंहिंजे कल्चर जे बारे में वधीक जानकारी मिली ऐं वधायोसीं उनखे त ऐं हिन दौरन पूरी नौकिरीअ में जीवन में मूंखे हिकिड़ो शौंक़ु हो की मां हो स्टैंप्स जो कलेक्शन ऐं कॉइंस जो कलैक्शन कंदो हुओसि उहो मुंहिंजो धीरे धीरे धीरे मां हुनखे बि वधायो ऐं सिंधीयत जे बारे में त तव्हांखे ॿुधायो ई मां ऐं भविष्य में बि मुंहिंजो प्लान आहे की समाज सेवा खे वधाइजे पंहिंजी सिंधीयत खे वधाइजे ॿारनि खे बि सिंधी सेखारजे ऐं सिंधी नाटक करा कजनि ऐं हिनमें जेतिरो बि सहयोगु थी सघे सभु मिली करे पंहिंजे संस हुनखे संस्कृति खे पंहिंजी खे वधाइयूं ऐं ऐं हुनखे हुनसां उनखां पोइ वरी इहो जेको आहे ऐं भॻवानु झूलेलाल जो शुकुर आहे की असांजी लाइफ ॾाढी सुठी हली मूंखे कोई हिन बात जो दुख कोन्हे ऐं मां ॾाढो सुठो जीवन व्यतित कयो आहे ऐं जय झूलेलाल